ड्रॉइंग क्लास या वर्कशॉप की बात अगर करी जाए तो मेरे अपने जीवन अनुभव में ऐसे वर्कशॉप तो नहीं कह सकते मैंने कोई वर्कशॉप तो नहीं की है ड्रॉइंग की लेकिन हाँ शुरू शुरुआती जीवन से लेके अभी तक जितना भी मैंने देखा है जो चूँकि आप भी सभी जानते हैं कि बचपन में भी हम लोग की एक ड्रॉइंग क्लास चलती थी जी इसे इसे आप क्या कह सकते हैं इसे एक्ट्रा करीकुलर एक्टिविटी जिसे कहते हैं उसमें आप ले सकते हैं तो बिल्कुल मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है इसको ले के अनुभव की बात करूँ तो जब मैं कक्षा छे में था छः में था तो चूँकि हम लोग कानपुर रहते थे तो कानपुर की कानपुर में भी हमारा एक जीतनी जाबाज़ था लेकिन हम पिता जी ने हम लोग को होश्टल में डाल दिया था तो जब भी या जैसे गर्मी की छुट्टी होती थी तो गर्मी की छुट्टी में क्या होता था कि बहुत सारे क्या होते थे हॉलीडे होमवर्क मिल जाते थे हम लोग को तो हॉलीडे होमवर्क मिलने से क्या होता था कि ठीक है जो कम पढ़ाई वाले हॉलीडे होमवर्क होते थे वो थोड़ा परेशान करते थे बच्चों को और एक्श्ट्रा करीकुलर एक्टिविटी से भी बहुत सारे होमवर्क्स मिलते थे जिसको किया जाता था तो जो मुझे एक याद आ रहा है उसमें एक स्मरण है कि हम लोग को मिला था क्या एक एक्टिविटी मिली थी जिसमें हम लोग को वेश्ट मैटीरियल का यूज़ करके कुछ बनाना था अब अब वेश्ट मैटीरियल ये ये एक एक्टिविटी थी तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वेश्ट मैटीरियल से क्या क्या क्या बना सकता हूँ तो फिर जब मैंने थोड़ा सा सोचा समझा तो मैंने ये जाना कि मैं माचिस की मेरे को माचिस सामने रखा था तो मैंने मैं मैंने सोचा कि माचिस से कुछ करते हैं तो मैंने क्या किया कि मााचिस की तीलियां होती हैं तो तीलियां निकाली अब तीलियां निकाली अब तीलियां का मैं क्या कर सकता हूँ आप सोच रहे होंगे मैं खुद भी सोच रहा था कि मैं तीलियों का क्या कर सकता हूँ तो मैंने मैंने सोचा कि इसको ए फोर शीट पे मैं तीलियों के मदद से आप जानते होंगे रोमन नंबर्स रोमन नंबर्स वन से ले के हंड्रेड तक मैंने उसको तीली ले लेके तीली से वन टू ऐसे ऐसे करके हंड्रेड तक पूरे ए फोर पेपर्स में उसको पेश्ट किया पेस्ट करने के बाद मैंने उसको डेकोरेट किया अब डेकोरेट मैं कैसे करता अब मेरे को समझ में आ रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा सादा हो गया है अब सिर्फ तीलियां तीलियां ही हैं जिसमें रोनम नंबर्स लिखे हुए हैं तो ये बहुत मतलब बहुत ही ऑडिनरी टाइप लग रहा अब मैं जो हूँ कि बहुत ही थोड़ा सा एक्श्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता हूँ तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पेंटिंग कलर्स लाए वॉटर कलर्स जिसे कहते हैं वॉटर कलर्स को उठाया मैंने ब्रश लिया ब्रश से ब्रश को पानी में डुबोया फिर मैंने अलग अलग कलर्स लिए जैसे कैसे तो मैंने ब्लू कलर यूज़ किया रेड कलर यूज़ किया उससे क्या किये मैंने छींटे मारे छींटे जिसे जैसे जो बूँद बूँद छींटे होते हैं तो मैंने क्या किया अपने उंगली से ब्रश पे ब्रश को ठोक रहा था जो ठोकने पे क्या हो रहा था कि वो छींटे जो हैं वो मेरे जो ए फोर शीट है उसपे पड़ रही थी तो जब ढेर सारे कलर्स का कॉम्बीनेशन जो हुआ जो मिश्रण हुआ बहुत सारे छींटे उसमें पड़ गए तो वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ तो ऐसे ऐसे कर करके मैंने अपना जितना भी ए फोर का पेज था मैंने सब पेज पे वो लगाया और वो फिर वो बहुत ही मतलब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था फिर मैंने एक पेज पे अपन चार चार मतलब चार चार रोमन नंबर्स लिखे थे वन टू थ्री फोर ऐसे ऐसे करके फिर फाइव सिक्स सेवेन एट ऐसे करके मैंने जितने भी किए थे चार थे तो मैंने उसपे एक बॉर्डर लाइन बनाया ए फोर पे ब्लैक से बॉर्डर लाइन बनाया फिर जो चार थे मैंने उसको चार को चार बॉक्सेस में कवर किया जब चार बॉक्सेस हो गए तो चार बॉक्सेस के बाद वो शीटों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था फिर एक होता है ए फोर फाइलिंग करने के लिए फाइल होती है तो फिर मैंने उसको मंगाया उसमें उसको डाला फिर वो बाहर अपना नाम लिखा कलर्ड कलर्ड उससे फिर उसको मैंने जब हमारी गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई तो फिर मैंने टीसर को दिखाया और सबसे मजेदार बात ये है कि हमें पूरे क्लास में सबसे अच्छा वेश्ट मैटीरियल से अपना प्रोजेक्ट बनाया था मेरे को फस्ट अवार्ड मिला था मैं बहुत खुश हुआ और चूँकि ये अनुभव तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से ये मेरा सबसे पसंदीदा अनुभव है जोकि ऐसे ही सामने रखे हुए माचिस से मैंने जो बनाया और फिर वो बेस्ट अवार्ड में परिवर्तित भी हो गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप से अपना अनुभव बताऊँ तो मैंने बताया